گوتم بدھ نگر ضلع اہم ثقافتی اور سماجی روایت یہ ہے کہ ہمارے یہاں کے رواج اور ہمارے یہاں کی مذہب رسمیں یہ سب بہت ضروری ہوتی ہیں کیوں کہ ہمارے یہاں جو پوروجوں نے ریتی رواج رسم چلائے تھے وہی چلتے آتے ہیں اور وہی چل رہے ہیں ہمارے یہاں جیسے کہ شادی میں بہت سی رسمیں ہوتی ہیں جو ہلدی لگانا بہت ضروری ہوتا ہے اور ایسی ایسی رسمیں ہے جو ہمارے یہاں کری جاتی ہے مہندی لگانا بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے لڑکی کے ہاتھ میں چاہے تھوڑی سی ہی لگائیں پر لگائی جاتی ہے کیوں کہ وہ رسم ہے ایک رواز ہے وہاں لگانا تو ہمارے یہاں بھی بہت سارے رواج ہے ایسے ایسے جیسے شادی بیاہ میں رواج ہوتے ہیں اور بھی بہت سا فنکشن ہوتا ہے جس میں رواج ہوتے ہیں جیسے کہ منڈن ہونا وہ بھی ریتی رواز ہے نام کرن کرنا اس کا ضروری ہے وہ بھی ایک ریتی رواج ہے ہمارے یہاں ایسے بہت سے ریتی رواج چلتے ہیں